सब देवघर हम लोग देवघर जाते हैं सावन में सावन में देवघर जाने के लिए सुल्तानगंज से हम लोग जल भरकर गंगा जल और वहाँ से पैदल यात्रा करते है काँवर लेकर पैदल भी और ऐसे भी गाड़ी से भी लोग जोते हैं गा हम लोग सावन में बाबा देवघर जाते हैं तो वहाँ सुल्तान गंज से जल लेकर और पैदल वहाँ से लगभग एक सौ पाँच किलोमीटर पैदल दूरी तय कर और वहाँ हम लोग तीन से हाँ तीन दिन में पहुँचते हैं उसमें हम लोगों को बहुत ही बची से चल चलना पड़ता है कहीं खाने पीने में बिना प्याज़ लहसुन का भोजन और फलाहारी करके भी जाते हैं बिना खाए भी जाते हैं कुछ जल पीकर के ही रहते हैं वह तीन दिन और वहाँ जल जब पहुँचते हैं तो हम लोग जल बाबा के मंदिर में पहुँच कर जल चढ़ाते हैं पूजा करते हैं बाद में फिर पूजा के बाद आरती संध्या आरती संध्या शृंगार उस सब में भाग लेते हैं पूजा ख़त्म होने के बाद वहाँ से सभी मंदिर सभी देवताओं का दर्शन करते हुए उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से बासकी नाथ के लिए प्रस्थान करते हैं वहाँ से सौ किलोमीटर दूर पर बासकी नाथ है बासकी नाथ जाने में जाते हैं वहाँ जाकर फिर वहाँ जल चढ़ाते हैं जल चढ़ाकर वहाँ से लौटकर फिर आते हैं तो रास्ते में बहुत सारे तीर्थस्थल हैं वे सभी को दर्शन करते हुए हम लोग पुनः बाबा जी देवघर में फिर वापस आते हैं वहाँ के फिर शाम में आरती मंगल आरती और शृंगार में भाग लेकर पूजा याचना करते हैं पूजा में के बाद हम लोग भो भोलेनाथ के मंदिर में फिर माता पारवती के मंदिर में जाकर आरती शृंगार करके दर्शन कर वहाँ से वापस आते हैं पुनः फिर जो है सो उन पर दो तीज लाकर हम बाबा से अपना जो मन्नत पूरा मानना होता है वह सब करते हैं करने के बाद हम लोग मार्केट घूम फिरकर वहाँ से अपना प्रसाद वगैरह खरीद कर घर के लिए चलते हैं फिर रास्ते में और जगह भी दार्श तीर्थस्थल है वहाँ का भी जैसे तपोवन तीलकुट पहाड़ वहाँ भी वह पहुँचते हैं जहाँ पर भगवान यह रावण ने बाबा भोलेनाथ के लिए तपस्या की थी उस सबका भी दर्शन करते हैं तीरू पहाड़ से आते हैं तो बाबा के मंदिर में भी घूम कर फिर हम लोग अपना सभी भगवान का उसमें बहुत भगवान का मंदिर है सभी भगवान से दर्शन करते हैं दर्शन करने के बाद फिर हम लोग मंदिर परिशर में थोड़ा देर बैठकर विश्राम करते हैं वहाँ दान पेटी में जो हम लोग सक्षम जितना होते हैं उतना हम लोग दान देते हैं दान और रसीद भी कटा लेते हैं रसीद कटाकर वह हम लोगों का जो भी होता है सो भगवान के नाम पर खर्च करते हैं वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और फिर फिर भी वहाँ से आने के बाद और जगह जाने का मन हो जैसे हम लोग तारापीट के लिए भी वहाँ से तारापीट का भी दर्शन किए जाते हैं दर्शन के लिए माँ तारा को प्रसाद वगैरह चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं वहाँ उनसे पूजा करने के बाद वहाँ से घर के लिए फिर वहाँ से चलते हैं चलने के बाद हम लोग दो तीन दिन वहाँ रहते हैं घूमने फिरने के बाद ही आते हैं डेली प्रतिदिन घूमने के बाद एक बार बाबा का दर्शन किया जाता है दर्शन करने करते हैं डेली जल चढ़ाते हैं जल चढ़ाकर हम लोग वहाँ से घर के लिए फिर आते हैं अपने पंडाए के डेरा पर रह कर पूजा यरचना होता है वहाँ से आकर मंदिर में मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग फिर आते जाते रहते हैं फिर फिर भी वहाँ से घर जब आते हैं तो गाँव यहीं से